जोंनि गेलामाल द'खानाव माल बायनोबा बिराद मोजांलै जों थारमाने इसे खम दामावनो मोन्नाय जायो बेवहाय थारमाने ओरैनो माल मुवा बेसाद लानायजोंसो खोथा जायोथ' दाम खमायनाय खमायैया इसे ओरैनो बुरजा लाबाथाय दामखौ इसे खम दान्नानै हरो बिसोरो गेलामाल द'खानिफ्रा आलु दालि सब जानायनि मोनजोबखागोन आरो गासैबो बुरजा बुरजा लानांगौ इसे खमाव जायो ओरैनो मोनफा मोन्नै माल लाबाथाय दामाने बारा इसे खम खालामनो नागिरा आरो आङो बुरजा बायबाथाय गेलामाल द'खानाव जिखिनि मुवा बेसाद बायो बेखौ बुरजा बायखायो ओमफ्राय दामखौ इसे खमायना होयो आरो बेनो